تین چار مہینہ پہلے ہم نے ایک سیلو کا پنکھا لیا تھا جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ نکلا ہوا اس طرح کہ وہ تین مہینہ تو ٹھیک چلا اس کے بعد اس میں سے آوازیں ہونے لگیں اور کبھی دھیما خود سے ہو جاتا کبھی تیز ہو جاتا کبھی بند ہو جاتا تو ان سب وجوہات کی وجہ سے ہم نے اس پنکھے کو پھینک دیا